हमारे राजस्थान में प्रचलित बहुत से अलग अलग धर्म हैं हर धर्म के लोग अपना त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं सब के अलग अलग त्योहार होते हैं हिंदू में होली दिवाली दुर्गा पूजा गणेश चतुर्थी रामनवमी राखी मकर संक्रांति यह सब मनाए जाते हैं और इस्लाम की बात करें तो ईद है और सत्ताइसवी रात है ऐसे कुछ त्योहार मनाए जाते हैं जो मोमडनों के होते हैं ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस मनाते हैं विशेष क्रिसमस पर विशेष आयोजन करते हैं बहुत ही धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार यह लोग मानते हैं और वैसे तो सभी भी मना लेते हैं क्योंकि हमारे देश में सब भाईचारे से रहते हैं सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते है तो ये हमारे राजस्थान की भी अच्छी बात और भारत की भी अच्छी बात है और बौद्ध धर्म की बात करें तो जैन लोगों के महावीर जयंती है प्रयोसण है यह सब त्योहार यह लोग मनाते रहते हैं और इनका प्रचलन बहुत ही रहता है सब अपने अपने लेवल पर अपने जोरो सोरो से अपने अपने त्योहार मनाते अपने धर्म के बारे में जानते हैं लोगों को बताते हैं यह हमारे राजस्थान के प्रमुख धर्म के लोग और उनके प्रचलित त्योहार है